काजिरङानि टुर गाइडमोन नामा ए जोङो अक्ट'बरनि लास्टआव थांनो नागिरदोंमोन जोङो गासै जों दस बार'जन जालांगोन ओमफ्राय ह'जों हजों माबा गारिफोर मोनगोन बेरायनो थाखाय हजों दै मैदेर बायदिसिना फोरथ' नुगोन गान्दाफ्रालाय मैदेर साफारि जायोना जाया

ओमफ्राय बेफोरो बेसेबां बेसेबां लायो दामफ्रा गारिनि दामफ्रा बेरायनायाव जोङो गासै बार'जनसो जागोन मोननैसो लानांगोन सइ हाजारसो थांगोन ओमफ्राय मा मा नुबावो